हाँ हयलो हाँ आपके में कहाँ कोई ठीक है

जी के अंदर शादी हो रही

अब वह दिक्कत है कि स्वेलींग में पत्थर हो गिया उसका चार्ज कितना है ऑपरेसन चार्ज हाँ तो सर्जरी द्वारा होता है कि मशीन द्वारा सर दोनों

जी

ठीक है हम लोग सर्जरी ऑपरेशन करवाएँगे सर्जरी का चार्ज कितना सरजरी

और एक सप्ताह ना

बाहर से कोई नहीं जाते बुलाइएगा